हाँ मैं अपनी पिछले साल किए गए यादगार घटना का अनुभव बताती हूँ मैं कुछ दिन पहले पंचमढ़ी घूमने गई थी जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर पहाड़ी चढ़कर हम भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं पंचमढ़ी के मंदिर में बहुत हरियाली है और हम तो पूरे परिवार के साथ वहाँ गए थे तो बहुत आनंद उठा वहाँ जाकर वहाँ से आने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्यों आ गए पंचमढ़ी से यहाँ पर वहाँ की हरियाली इतनी अच्छी है सुंदरता इतनी है वहाँ पे की बता नहीं सकते कि वहाँ पे हर प्रकार के पक्षी मिलेंगे नए नए प्रकार के सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे मन बिल्कुल ताजा हो जाता है बहुत अच्छा लगा वहाँ पे एक प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ के दर्शन करके तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और अब तो मैं हर साल पंचमढ़ी जाया करूंगी